اسلام ایک تعریف اسلام کا ایک تعارف اور تاریخی اہمیت اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جس میں جس کی بنیاد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں صدی عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں رکھی اسلام کا مرکز عقیدہ اللہ تعالیٰ کی واحدیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مسلمان مسلمانوں کے پانچ بنیادی ارکان ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج اور کلمۂ شہادت قرآن مجید اسلام کی مقدس کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے آخری وحی ہے اہم تاریخی واقعات اسلام کی تاریخ میں کئی اہم واقعات شامل ہیں جنہوں نے اس مذہب کی ترقی اور پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا مثال ہجرت مکہ کے دشمنوں سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے مدینے میں ہجرت کی جسے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا آغاز سمجھا جاتا ہے جنگیں بدر اسلام کے ابتدائی دور کی پہلی بڑی جنگ ہے جس میں مسلمانوں مکے کفار کو شکست تھی فتح مکہ تین چھ سو تیس عیسوی میں مسلمانوں نے بغیر لڑائی کے مکہ فتح کیا جس سے اسلام عرب کو وسیع حصہ نے کھیلا کھیل گیا توحید اور رسالت اسلام کی توعت زندگی میں روحانی اور معاشرتی حمایت رکھتی ہے عید الفطر رمضان کے مہینے کے روزے کے مکمل کرنے کے بعد خوشی کا دن ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور صدقہ فطر دیتے ہیں عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ پہ قربانی کی یادگار یاد یادگار ہے جس میں جانور کو قربانی کی جاتی ہے اور گوشت محتاجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے